मुंहिंजी रसोई में ॾाढा ॿासण आहिनि जो नंढा बि आहिनि और वॾा बि आहिनि त पहले असां प्लेटा और कटोरियूं वठी हुयूं उन में मुंहिंजे ॿारनि जा मुंहिंजे घोठ जा बि नाला लि लिखिया आहिनि जो असांजी ससु लिखवाया हुआ और उन खां पोइ ॾाढा बर्तन आहिनि जो कढ़ाई आहे मुंहिंजी माउ ॾिनी हुई उहा नीरे कलर जी आहे उन में मां सब्जी वग़ैरह तरियल सब्जी ठाहींदी आहियां ॿियों हिकु वॾी सिपरियूं आहिनि जो कॾहिं कोई महिमान ईंदा आहिनि त असां उहो तॾहिं कॾंदा आहियूं उहे ॾाढियूं वॾियूं आहिनि हुनमें जीअं कॾहिं कुझु ठाहिणो हूंदो आहे लडुनि वग़ैरह त तॾहिं कॾंदा आहियूं और ॿियों गिलास बि आहिनि उन उहो डिनर सेट बि मुंहिंजी माउ मूंखे ॾिनो हुओ जो कॾहिं कोई ईंदो आहे महिमान वेहमान त असां कॾंदा आहियूं जो मां स्टील जो बि आहे और अनब्रेकेबल बि डिनर सेट आहे जो महिमाननि खे ॾाढो वणंदो आहे और उन खां पोइ ॿिया पतीला बि आहिनि सिलवर जा पतीला जंहिंमें दूध वूध रखंदा आहियूं और ॿिया डोंगा बि आहिनि जो स्टील जा डोंगा बि आहिनि और ॿिया गर्म वारा बि डोंगा आहिनि और ॿियों तयूं बि आहिनि जो तयूं हूंदियूं आहिनि उन में तरियल भाॼियूं बि असां ठाहींदा आहियूं ॿियों चमचनि जो बि सेट आहे उन खां पोइ गिला स्टील जा कप बि असां वटि आहिनि और स्टील जा दआ बि आहिनि जंहिंमें मां सामान पंहिंजो ॾाढो विझी रखियो आहे जीअं दालियूं मसाला उहे सॼा मुंहिंजा स्टील जा बर्तन आहिनि मसालेदानी और गिह जा बि और शीशे जा बि ॾाढा ॿासण आहिनि शीशे जा गिलास आहिनि और डोंगा आहिनि कप आहिनि त ॾाढा ॿासण आहिनि ॿिया कटोरियूं बि आहिनि और